आतां शेतांत म्हणल्यार मैन प्रोबल्म कितें आसा मैन प्रोबल्म म्हणटात तो लेबर तो तुका इझिली मेळना आनी वेरी एक्सपेन्सिव्ह लेबर जेन्ना आमी लोकल्स जेन्ना आसता न्हय आमी ते कम्युनिटी फार्मिंग अशें करपाक जाय म्हणचे आतां लेबर जे हाडटात तुका जास्त पयशे दिवपक जाय ताचो तुका तितलें हो मेळचो ना न्हय तुका वॉल्यूम करचो पडटा जेन्ना आमी सगळे लोकल आसा लोकल फार्मर्स आसा कम्युनिटी फार्मिंग म्हणल्यार आयज समज तुजें काम केलें एक धा जाणांनी मेळून जाल्यार तुजो जो लेबर कॉस्ट आसा तो वाचूंक शकता म्हणजे धा जाण लोक वीस हजार जाले मागीर टार्गेट धरपाक जाय थर्टी डेसा भितर अशे तितली एरिया ती आमी हें करून काडपाची आयज हाचे केलें फाल्यां ताचें केलें आनी सपोझ सुद्दां आसा पळय आतां समज तूं हें पिकयता हें म्हजे कडेन ना हांव सपोझ अळसाणे बी पिकयता आनी तुजे कडेन सपोझ मिरसांगो बी ना आय कॅन सेल यू डेट अळसाणे इन प्लेस ऑफ मिरसांगो म्हणचे हांवें तें एकूच म्हणचे तो करता तें हांवें तेंच करपाक गावना इफ ताका म्हाका कितें जाय न्हय तें ताचे कडसून घेवन मागीर तुकाय तितलो एक्सपेन्सीस येना मागीर कित्याक आयज कॉस्ट ऑफ लिव्हींग भरपूर वाडलेलो आसा अशें कम्युनिटी फार्मिंग जर करीत जाल्यार आमकां खूब ताचो फायदो आसतलो म्हाका दिसता